में इक आर्डर कीता हा पैह्ले ते ओह् आया गै नी अच्छा आया ते बेकार आया पता नी कनेहा रैस्ट्रोरेंट हा उत्त ना फ्रैश ही चीज़ ना कोई ताज़ी चीज़ ही ना कोई सुआद ही ना किश अ'ऊं आक्खनी बाह्रा चीज़ नुआऽ ओह् बड़ी सुआद होंदी केईं बारी पर जिस बेल्लै कोई अच्छी चीज़ चाहिदी होऐ ते औंदी गै नी ऐ में नॉन मंगाए घर आलस करी उड़ेआ रुचट्टी बनाने दा कि कौन बनाह्गा ते कौन ओह् करोग बाह्रा आर्डर करी लैन्ने आं कीता में ऑडर ते तुसें सनानी में बेकार आए रिर्टन बी नेईं होआ अत्तरा उप्परा ते मैह्माने गी दित्ता चहाए दे कदे कनेहा आए सुआद नी ऐ ते बच्चें ते ओह् चक्खेआ नी फ्ही अ'ऊं आक्खा नी मेरे पैसे बापस देई उड़ो तुस बड़े पैसे नास करी उड़े ते किश में घर सब्ज़ी फुलका बनाई लैंदी सुआद गेदा ते बच्चें आस्तै किश होर बनाई लैंदे अवा थुआढ़ी बदौलत सब किश कम्म बिगड़ी गेआ अस ते करने गै नी ऑडर रैस्ट्रोरेंट दा ब कुदै कदें गलती कन्नै करी उड़ेआ महां मेह्मान ओह् आए दे उ'नेंगी कोई सुआद चीज़ खलाने आं अवा इत्त इ'यां स्यापे सिर गै रेही गल्ल आई कुसै गी चीज़ देनी होऐ सुआद देनी खराब नेईं देनी ताज़ी चीज़ देनी में तुसें गी आक्खेआ बगैर तेलै दे परांठे भेजो ते तेल महां घर लाई लैङ तुसें केह् तेल लाइयै बट्टी बट्टी तेल लाइयै भेजो ओड़ेआ में परतियै मंगांग गै नेईं नेही चीज़ां बमार करने गी आपूं खाइयै बमार होई गेई रिश्तेदार उट्ठोएआ नी उनेंगी दो चार दिन